ہیلو میم کیا میری بات اسٹیشنری شاپ پہ ہو رہی ہے اوکے تو پھر مجھے کچھ مجھے کچھ بکس چاہیے تھی جی وہ جیسے ایک بک ہو گئی ریزننگ کی اور دو ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ چاہیے اور ایک انگلش کی بک چاہیے اور کچھ نوٹس چاہیے اچھا تو ان سب کا پرائس کیا ہوگا ویسے اوکے میم اور کچھ اس میں ایڈ کرنا تھا جی وہ ایک ایک ڈبہ پنسل چاہیے اور ایک ایریزر اور شارپنر ہو گیا اور ایک پیکٹ پین اچھا ٹھیک ہے تو پھر اس میں ڈسکاؤنٹ چاہیے نا مجھے تو اوکے میم تو پھر بکس پہ کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور مجھے اس پینسل ربر اریزر پہ بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے جی نہیں نہیں مجھے جب میں اتنا سارا سامان لے رہی ہوں تو پھر تو مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے اوکے میم تو پھر میں کچھ بکس اور بڑھا دوں گی تو پھر مجھے اور ڈسکاؤنٹ ملے گا اوہ ہو جی ہاں ہاں میں سمجھ سکتی ہوں بٹ مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے اوکے میم تو پھر آپ ٹوٹل کر دیں اور ڈسکاؤنٹ کر کے مجھے بل بتا دیں ہوں تو پھر ٹوٹل آپ بتا دیں اوکے میم تو پھر میں ویٹ کروں گی اوکے تھینک یو